हँ हेलो विमला दीदी बोलय छियै की करय छियै कहाँपर छियै ये पाबनि छियै अहाँके कोन पाबनि छियै ये आइ ओ अऽ बरसाइत पाबनि छियै कोन कोन पाबनि होइए अहाँमे हमरा आरके कि पता जे अहाँके कोन कोन पाबनि होइए आओर एकर बाद कोन पाबनि अछि हुँअऽ हुँउअऽ हुँअऽ

हँ सभ पाबनि करि लै छियै अहाँ कोनो पाबनि नहि छोड़य छियै

सब पाबनि करय छियै ने हमरा आरके जे छै पहिले मैराज होतऽ ओकर बाद सबे बरात होइ छै तब रोजा पर्व होइ छै रमजान तब बकरीद तब मोहर्रम लास्ट पाबनि छै मोहर्रम तऽ अतने पाबनि छै हमरा आरके हँ होइ छै ढेरी दीदी की करब आब करऽ तऽ पड़तय नै पाबनि छियै तऽ पाबनि थोड़े छोड़बय

तऽ पाबनि तऽ करऽ पड़तय ओ अऽ छै हमरा आरके बहुत बढ़ल रम रमजान रहत रमजान पाबनिमे एक महीना सहब ओकर बाद जे छै तब पाबनि होत एक महीनाके बाद होइए बहुत सङ्कटवला पाबनि यऽ रमजान हमरा आरके बुझलियै अहाँ हँ बहुत होइए की करबय भरि दिन सहय छी सहरी नहि खाइ छी सुति सुति उठिके आदमीके खायल जाइ छै नहि ने खायल जाइ छै हँ हँ ह लम्बा पाबनि छियै कि बकरीद आसान छै मोहर्रम फेर आसान छै सबेरात आसान छाज आसान छै मैराज आसान छै ईसभ पाबनि आसाने छ जेना तोरा आरके छैठ नहि भेलय सही कऽ हँ तऽ ओहिने हमरा आरके रोजा आर पर्व छै बहुत अथिसँ करऽ पड़य छै भरि दिन हुँ तीन दिन सहय छियै अहाँ